मुझे अलग अलग जगह पर जाना और वहाँ की अलग अलग डिश का खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है और ज़्यादातर मैं दूध और घी दही से बनी हुई चीज़ों को पसंद करता हूँ जैसे मठे से कड़ी बनती है और मठी को भी मैं काफ़ी पसंद करता हूँ तो खट्टी चीज़ों से मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है और उसको मैं जब देखता हूँ तो मुझे एक अलग ही एहसास होता है और कईयों बार अगर मेरी तबीयत ख़राब होती है और डॉक्टर ने अगर मुझे मना किया होता है कि आप को खटाई वाली चीज़ें नहीं खाना है पर मेरा मन नहीं मानता है तो मैं फिर भी खटाई वाली चीज़ों का यूज़ कर लेता हूँ तो मुझे खटाई वाली चीज़ें हैं जो दूध दही मठ्ठे से बनी हुई रहती हैं वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं और ये शायद ज़्यादातर मुझे गाँव में जाता हूँ तो वहाँ पर जो है सब चीज़ प्योर मिलती है तो वहाँ का मुझे ज़्यादा पसंद है